जों बयबो मिथिगौ दानि जुगाव बयबो बांसिन मानसियानो बांसिन सुबुङानो आबाद मावनायखौ सायख'आ मानो होनोब्ला आबाद मावनायल'जोंबो जाया आरो जोङो आबादखौबो नाङा होननो हाया मानो होनोब्ला बयबो सुबुङानो आबादल' मावोब्ला बेबो जाया आरो बयबो सुबुङा खामानिल' मावोब्ला आबादखौ गारनानै दस्रा खामानिखौल' होयोब्ला बेबो जाया दानि जुगाव बयबो फरायसै बयबो स्कुल आव थांसै रोंसै रासै आरो साख्रिफोर मावसै बिनि थाखायनो बांसिन मानसियानो दा गोबां सालाक जानानै गोबां रोंगौथाय मोननानै जोङो बेफोरबायदि आबाद मावनायाव थांला नाथाय आङो सानो फरायनायजों लोगोसे जोङो आबादखौबो लांफानांगौ जायफोरा बिजनेस फोर मावो बिसोरो सम मोनोब्ला आबादखौ मावनांगौ मानो होनब्ला आबादा जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि मानो होनोब्ला आबाद गैयाबानो जोंहा जिउआव जेबो जानानै थांनानै थानो थाखाय कस्त' जागोन जोंनि गासैबो जानाय आदारानो आबादनिफ्रायसो फैयो जेरै जोङो माइरं जायो ओंख्रि जायो बेफोर गासैबो आबादारिफोरा आबाद मावनायनिफ्रायसो फैयो दिनै जोङो बे गासै आबादारिफोरा आबाद मावाब्ला जोंहा जानो थाखाय जेबोआनो थाया जागोन जोङो फार्स्ट आवनो जोङो जानाय आदारखौ मोनाब्ला जोंनि देहायाबो थांनानै थानो हाया आरो जोंनि खामानि मावनायाबो जाफुंनाय नङा बिनि थाखायनो जोङो आबादारिफोरखौबो मान आरो सन्मानखौ होनांगोन आरो जोङो फरायनानैबो आबाद मावनाया गोबां बेसेन गैयि खामानि बेफोरबायदिखौ साननो नाङा जायफोरा फरायनानैबो साख्रि मोनाखै बेसोरबो आबादखौ मावजायो मानो होनोब्ला आबाद मावनाया जेबो गाज्रि नङा आबाद मावनायजोंसो जोङो साफ्रोमबो जानानै थांनानै थानो हादों आबादनिफ्रायसो जोंनि जानाय आदारफोरा फैयो आरो दानि बयबो मानसिफोरानो गोबां जौगानायखाय फरायनायफोरखौल' बेसेन होनानै जोङो फरायनाय फारसे आवगायो नाथाय जोङो फरायनायजों लोगोसे गायनाय फुनाय आबाद मावनायफोरखौबो जोङो लांफानो हायोब्ला मोजां